असांजे जूनागढ़ शहर में एंबुलंस जी व्यवस्था तमामु घटि आहे हुन जी जेतिरी हुजणु खपे हेतिरी एंबुलंस जी व्यवस्था कोन्हे छो त असांजे पासे में ई हिकु अहिड़ो किसो थियो त हिक घर में वॾे उमिरि जे दादा जनि खे अटेक आहियो उन्हनि एंबुलंस जे लाइ फोन कयो पर तंहिं हूंदे बि ऐं तन उहा एंबुलंस टाइम ते पहुची न सघी ॿ टे दफ़ा ईअं फोन कंदे कंदे बि आई न तंहिंखां पोइ ॿ कलाक रखी करे एंबुलंस आई तेसि ताईं हुन मरीज जी जेका स्थिती हुई हुन खां वधीक बिगड़ी वई इन करे असांजे इन जूनागढ़ में सरकार खे एंबुलंस जी व्यवस्था एंबुलंस जूं सुविधा वधाइणु खपे इन तर्फ़ु ध्यानु ॾियणो खपे